ہمارے خاندان میں ویسے کئی ثقافتی روایت ہیں پر ایک خاص روایت یہ ہے کہ ہمارے دادا پردادا سے چلا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں مہمانوں کی مہمان نوازی پورے جوش طریقے سے کی جاتی ہے جب ہمارے یہاں شادی یا کوئی تقاریب ہو تو ہمارے یہاں مہمانوں کو تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ان کے آداب و احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے ان کے کھانے پینے کا اہتمام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے اسی لئے ہمارے یہاں مسلمان کو مسرت ہوتی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی مہمان کو ناراض نہیں کرنا ہے مہمان نوازی سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہمارے ہمارے ماننے ہیں ماننا ہے مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے اور میزبان کے بھی یہی وجہ ہے مہمان نوازی ہماری ثقافتی روایت بن گئی